देखिए गेम में हमें सब से ज़्यादा पसंद क्रिकेट है क्रिकेट में हम लोग ग्यारह जन रहते हैं उस में खेलते हैं और मैं मैं बैटिंग अलउंडिंग करता हूँ बैटिंग अलाउंडर हूँ बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता हूँ दोनों बहुत अच्छा करता हूँ इसके लिए हमें सब ले जाते हैं अपने साथ खिलाते हैं बहुत ही बढ़िया खेलता हूँ बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करता हूँ इस लिए हमें सब बुलाते हैं कई टूर्नामेंट में ले जाते हैं खिलाते हैं और टूर्नामेंट में भी बढ़िया कर के देता हूँ तो इसके लिए वो लोग ज़्यादा पूछते हैं फिर उसके बाद मुझे बॉलीबॉल बहुत पसंद है बॉलीबॉल में हम खेलते हैं उस में जो शॉट लगता है वो भी बहुत हमें सही है बॉलीबॉल भी खेलते हैं फिर उसके बाद अपना फिटनेस सही रखने के लिए फुटबॉल भी खेलते हैं हम फुटबॉल गेम हो गया हाकी हाकी भी खेलते हैं